हमारे मछली शहरों में डाक्टरों का गायों का डाक्टरी है वह सब आते हैं बीमार गाय रहते हैं डाक्टर लोग आते है ठीक करते है गाय का कोई बच्चा उच्चा निचा हो जाता है तो उसमें भी दवा देते हैं बच्चे सम्भल जाते है फिर और बीमार हो जाते है खाना उना खिलाते पिलाते हैं ठीक है और डाक्टर यहाँ है बनवान भी है सब इधर चलो उहा भी आते है सब दवा देते हैं ठीक है और गाय बीमार होती रहती है उसको ठीक कर के जाते है फिर और बच्चे सब खो जाते है दूध पानी देने लग जाती है अर पशु है जो अछे हो जाते है बढ़िया बच्चा उसका भी कभी और करने वाले भी सब ठीक है भाई अच्छा बात है डाक्टर लोग सब बढ़िया है और दूध देती है सभी है गाय हमारी माता है गाय सब उनको सेवा करना अच्छी बात है